हेल्ल'

नोंथाङा बबेनि नोंथाङा बबेयावबा अफिस आवहाय खामानिफोर मावफेरबायमोन मावखांबायमोन नामा नोंथांनि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन आ बेसेबां बेनिफ्राय आरो गुबुन माबा मोनसे एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट फोर दङ नोंथांहा आरोबाव कम्पिउटार कम्पिउटार स्किलनि माबा सार्टिफिकेट फोर दं नामा

दा बिदिबा नोंथाङा बेसे साननि सिगां एप्लाय खालामामोन आरो बिनि रिक्रुइटमेन्ट आ माब्लाबाफोर होदोंमोन नामा नोंथाङा हायोब्ला आंनि थेबोल आव फैनानै रायज्लायफैयोब्ला साबसिन जायो नामा सम लानानै आरो नोंथांनाव बेसेबां एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट फोर दङ बेफोरखौ लानानैहाय आंनिसिम नुजाफैनो हागोन दे बिदिब्ला साननैसोनि उनाव फैदो दोनथ'बाय नोंथां